हमर राज्यमे मैथिली भाषा बहुत मीठा भाषा छै जे कि बच्चाके शुरुए सँ सिखायल जाइत छै बजनाइ हर राज्य मे हर तरहकेँ भाषा सिखायल जाइत छै कतहुँ हिन्दी तऽ कतहुँ इंग्लिश लेकिन हमर सभके राज्य मे मैथिली एगो बच्चाके शुरुए सॅं सिखायल जाइत छै जे एगो मैथिली भाषा केना बजबाके चाही जे कि ओ हमर सभकेँ आगाँ आबि कऽ सिलेबस मे नहि जुड़ल तऽ छै लेकिन ओकर ओकरा ठीक जकाँ केओ ध्यान नहि दैत छै या ठीक जकाँ ओकरा इसकुल हुए कोचिंग हुए जतय हुए ओकरा मतलब ओते मायने नहि राखैत छै वएह हिन्दी इंग्लिश के बहुत मायने राखै छै लेकिन मैथिलीकेँ नहि राखल जाइत छै जे कि ओ हमर सभकेँ सभसँ मैथिलीके सभसँ मीठा भाषा होइत छै इएह भाषा हम अगर दोसर देशमे बाजऽ लेल जाइत छियै ने तऽ ओतय कहल जाइत छै जे अहाँ सभकेँ बहुत मीठा भाषा अछि लेकिन वएह चीज हमरा सभकेँ सिलेबस मे जोड़ि देलकै लेकिन फिर भी ओकरा जादा बढ़ावा नहि दऽ रहल छै आओर हमर सभके घर मे हमर सभकेँ शुरुसँ लऽ कऽ जन्म सँ लऽ कऽ शुरु सँ सभ मैथिलीके मतलब बहुत विशेष ध्यान देने छै आओर आगाँ जाकऽ ओकरा खत्म कऽ दै छै ओ मैथिलीके आओर सिलेबस मे तऽ नहिये पढ़ाई मतलब बढ़िऑं जकाँ दऽ रहल छै लेकिन फिर भी ओकरा शुरुसँ कयल जाइत छै लेकिन आगाँ जाकऽ ओहि पर ध्यान नहि दै छथिन हमर पुर्वज सभकेँ समयमे छलैया मैथिलीके लेकिन आबक जे समय छै ओ मैथिलीकेँ बढ़िऑं जकाँ नहि बढ़ावा दऽ रहल छथिन